बच्चे हमारे पाँच सात साल के हो जाते हैं तो इस्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर कला जो है टीचर जो हैं बनवाते हैं और बनवाने के बाद उसको पेंटिंग वगैरह हर चीज सीखते हैं कला में सीखा कर के और उसको घर ले आते हैं और हम लोग भी इसको देखते हैं और बनवाते हैं कहते हैं हमेशा वो कला हर एक चीज़ के लिए कला बनाते हैं जैसे आम है आम बनाना है पपीता बनाना है ये सब जो है इसको बना कर के रंगते हैं पेंट से रंगाई करते हैं और जहाँ पढ़ने जाते हैं टीचर को दिखते हैं और यहाँ हम घर पर भी परिवार को दिखते हैं और उन लोगों को बच्चों को हम भी बताते हैं क्या ठीक है ऐसे पढ़ो और पाँच सात साल आठ साल के हो जाते हैं धीरे धीरे कला सीख लेते हैं सीखते सीखते जो है वो एक दूसरे को बच्चे को भी बताने लगते हैं और बताते बताते जो है वो उसपे एक्सपर्ट हो जाते हैं बच्चे हमारे जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हर कला को सीख लेते हैं मास्टर बताते हैं बताने के बाद यहाँ घर आते हैं घर पर भी हम लोग घुह लोगों को सीखाते हैं उसके बाद उनका एडमिशन ओ दूसरे इस्कूल में करते हैं वहाँ भी जाकर के उस कला जो सीखे रहते हैं उसको भी अगर जरूरत पड़ती है तो बना कर दिखते हैं मास्टर और हमेशा जो है देखते रहते हैं और घर पर ले जाकर बताते हैं तो हम लोग भी इसको कला को समझते हैं कि हाँ ठीक है हमारे बच्चे जो हैं आगे कला में बढ़ रहे हैं